राजस्थान में जीवन शैलीअ खे आकार ॾियण लाइ वारा मुख्य सांस्कृतिक प्रभाव हीअ आहिनि तक़रीबनि घणा ई आहिनि जीअं त धर्म ॿोली इतिहास में अॼु हिन राज्य में घणेई धर्मनि जा माण्हू रहनि था जीअं त मारवाड़ी ईसाई सिंधी पंजाबी राजपूत हाणे अॼु धंधे वारा माण्हू खपनि पाण खे त कमु करणु वारा बि खपनि अॼु जीअं पाण कुझु घर था ठाहिरायूं त उन में सीमेंट खरणु वारो ठेकेदार बि हूंदो त सभु तरह न जा पाण खे माण्हू खपनि ऐं राजस्थान में ऐं जे इतिहास में पृथ्वी राज चौहान जंहिं पंहिंजे धर्म खे बचाइण लाइ फतह हासिलु कई हुई धर्म में मां चवंदमि त सिंधियुनि जो चेटीचंड जो जुलुस ॾिसण लाइ किथा किथा माण्हू ईंदा आहिनि अहिड़ो वॾो जुलुस हूंदो आहे जो सॼी राति पियो हलंदो सुबुह खां वठी चालू थींदो आहे उन में घणेई झाकियूं थींदियूं आहिनि ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सभु सिंधी ॾिसणु वेंदा आहिनि ऐं घणेई तरीक़नि जो सेसा ऐं परसाद विरिहाए रहिया आहिनि ऐ जॾहिं भूगोल में चवंदमि तमामु अजमेर में अरावली हिल्स जो जेको अजमेर आहे पंहिंजो अरावली हिल्ह जे विच में समायल आहे राजपूत कॉल काल में चवंदमि त मां राजस्थान में राजपूताना पौषाक मुख्य आहे इन में घाघरा चौली ऐं ओड़नी थींदी आहे